हमरा जे कार्यवाही देने छी अहाँ यानी कतहु जेबाके लेल यदि हम बुकिङ्ग करेने छिए तऽ हम कोनो गाड़ीके जे ड्राइवरके या ऑनरके बुक करबै तऽ सबसँ पहिने तऽ हमरा हुनका समय कहऽ पड़त जे हमर कोन समयमे ट्रेन अइ एयरपोर्टसँ प्लेन अइ या जे भी कोनो भी सन्साधनसँ हम कतहु जाएब ओकर समय की छिए पहिने तऽ हमरा अपना जे गाड़ी बुक करबै जाहि गाड़ीसँ हम जेबै ओहि गाड़ी ऑनरके आओर गाड़ी ड्राइवरके हम अपन समय बता देबै जे हमरा एहि समयमे एयरपोर्टपर पहुँचनाइ छै ताहि लेल एयरपोर्टसँ हमर घरके दूरी कतेक दूर छै ओकरा दूरीके देखैत अहाँ ओहि दूरीके कतबा समयमे सम्पादन करबै ओहि सम्पादनसँ आधा घण्टा पहिने हमरालग आबि जइऔ जाहिसँ कि हम अपन गन्तव्य स्थानपर सुनिश्चित समयसँ तीस मिनट पहिने बिफोर पहुँचि जाइ ई अपन सलाह देबाक चाही